हमरा सबके मिथिलांचल मे आइ लगभग पन्द्रह साल सऽ देख रहल छी जे जलवायु परिवर्तनके कही या जे किछु आपदा तऽ हमेशा एतुका लोकके झेलै पड़लै हन कखनो सुखाड़ तऽ कखनो दाहर कखनो भूकम्प आ से होइते रहलै हन जाहि कारणसँ ईलाका पूर्व प्रभावित अछि